जइसे हम बेगूसराय आबै रहिए तऽ हमर पर्स रहै गाड़िएमे छुटि गेलै ऑटोमे तऽ हमर सङ्गी साथी ओहिमे रहै तऽ हम किसीके मोबाइल लैके फोन केलिए जे हमर पर्स छुटि गेलै से हमरा कोना अएतै तऽ ओ अपना किसी तरह जे छै से अगर जान पहचानके लोक रहै छथिन तऽ ओकरा हमरा पहुँचै दै छिकै अगर अगर ओ चीज खोइ गेलाके बाद पता अगर करै छिए अगर नहि होइ छै तऽ ओ समान अगर सङ्गी साथी ओहिमे रहलै तऽ ओ लैके आबै छथिन तऽ कहीँ भी अगर जाइ छिए तऽ कोइ भी समान हमे चाहे गाड़ीसे आबै छिए चाहे ऑटो भेलै चाहे कोइ भी समान कहीँ अगर खोइ गेलै तऽ जान पहचानके आदमी रहै छै तऽ ओ हमरा पहुँचै दै छथिन अगर जान पहचानके जे चीज जे आइ नहि रहै छथिन ओ तऽ हमर समान हेरै जाइ छै हेरेलाके बाद इएह लिए जे हमे तऽ चलिए रहै हमे तऽ अपना समानके धिआन दिए जे हमर समान कहाँ छै ओहिलिए जे समान हमर सुरक्षित रहना छै अगर कहीँ ओ समान हमर छुटि गेलै तऽ अगर जान पहचानके आदमी रहै छै तऽ दै दै छथिन अगर जान पहचानके आदमी नहि रहलै तऽ ओ समान ओहीँ हमर हेरा जाइ छै ई लिए जे अगर कहीँ भी चलिए कहीँ अगर दूरके भी सफर करिए तऽ ई लिए समानके अपना सुरक्षित करबै अगर समानके सुरक्षित नहि करबै तऽ ओ समान हम्मर खोइ जाइ छै खोलाके बाद समान जल्दी वापस नहि आबै छिकै अगर जान पहचानके आदमी रहै छथिन तऽ ओ समान हमरा लौटा दै छथिन